हमरासभकेँ जे छै घरमे जे विवाद भए जाइत छै से केना होइत छै किया होइत छै आखिर ईसभ हमरासभके जानयके जरूरी छै जेनाकि हम दू भैआरी छी तऽ एगो भैया छै पापा छै मम्मी छै तऽ बिना पापाके इन्ट्रीसँ हमसभ किछु नहि कए सकैत छी आ तकर बाद जे छै ई जे विवाद होइत छै से घरके जे छै मेन छै लेडीज लेडीजकेँ द्वारा विवाद भए जाइत छै नहि तऽ हमसभ सभ भैआसभ मिलेके रहयवला छी हमसभ ओना जे छै लेडीज जे छै सभके विवाद कए दैत छै लड़ाइ करवा दैत छथिन ईसभ अपनेमे लड़ाइ कए लैत छै तकर बाद जे छै ओकर बाद अपनेमे जे छै ओ अमीनसभकेँ बुला लैत छै तकर बाद विवाद भए गेल पुलिस दरोगा आयल ओहिठाम नापल गेल सभचीज खेत खलिहान घर सभचीजमे आधा आधा कयल जाइत छै एकरे कहैत छै विवाद एकरे से लड़ाइ कए लैत छै सभ अपनेमे भैआ भैआमे लड़ाइ कए लैत छै तऽ इएहसभ होइत छै तकर बाद सभ अलग अलग भए जाइए सभ अलग अलग खाना बनैत छै सभके तकर बाद जे छै सभके खाना अलग बनैत छै बच्चा बाल बच्चासभ अलग अलग रहैत छै टोका चाली बन्द भए जाइत छै सभसँ टोक नहीं सकते हैं बोल नहीं सकते बोल नहि सकैत छी हमसभ ककरहुसँ किछुओ बाजि नहि सकैत छी तकर बाद जे छै ओकर बाद सभ इएहमे विवाद भए जाइत छै लड़ाइ भए जाइत छै कटमावद्ध भए जाइत छै सभ अपनेमे लड़य लागैत छै तऽ उएह ओकर बाद जे छै फेर शान्ति कराओल जाइत छै सभ अलग अलग भए जाइत छै अपनेमे भैआ भैआसभ पप्पो पप्पोसभ सभ जे छथिन अपन सभचीज अलग कए दैत छै सभ बेटाकेँ अलग कए दैत छै एकरे एकरेमे विपक्षमे लड़ाइ भए जाइत छै विवाद शुरू भए जाइत छै गाम घरके तऽ अहाँसभ जनिते छियै तकर बाद इएहसभ होइत छै गाम घरमे हालात बिगड़ि गेलाके बाद घर अङ्गना बिगड़ि गेलाके बाद सभ अलग अलग सभ भैआसभ अलग अलग भए जाइत छथिन ओकर बाद पप्पो सभकेँ अलग अलग कए दैत छथिन सभके चुल्हा परिवारसभ अलग भए जाइत छै